योग में घणई आसन आहिनि जेके सहुला आहिनि नंढा ॿार बि अॼु कल्ह योग कनि था उहे बि करे सघनि था जेके वॾी उमिरि वारा माण्हू आहिनि या जेके जाम थुल्हा माण्हू आहिनि नथा कुझु करे सघनि उहा बि आराम सां योग करे सघनि था योग में जाम सहुला आसन हूंदा आहिनि जीअं ही कपालभाती आहे कपालभातीअ सां पेट अंदरि थींदो आहे ऐं साइडूं जेके आहिनि पासा पासा बि अंदरि थींदा आहिनि कपालभाती जाम सुठो आहे वजन घटाइण जे लाइ ॿियो हेन अनुलोम विलोम आहे हू सभिनी हिननि जो योगनि जो राजा आहे अनुलोम विलोम सां सॼियूं अंदरि जी नाड़ियूं स्वस्थ थींदियूं आहिनि हुनखां पोइ तितली आसन आहे उहो बि ॾाढो सुठो आहे उनखां पोइ पवन चक्की आहे उहो आसन ॾाढो सुठो ताड़ आसन आहे उनखां पोइ इहो हल आसन आहे गऊ मुख आसन आहे इहो जाम सहुला सहुला आसन आहिनि जेके ॿार बि करे सघंदा आहिनि उनखां पोइ शव आसन आहे अहिड़ा अहिड़ा आसन आहिनि जंहिं में सभिनी खे फ़ाइदो थींदो आहे त इहे जेके सहुला आसन आहिनि उहो त कोई बि करे सघंदो आहे ॿार बि अॼु कल्ह करे सघनि था ॿियो थोरा हथ हथ हलाइणु थोरी टंगू घुमाइणु पेट अंदरि ॿाहिरि करणु हथ हेठि मथे करण ऐं थोरी सुबुह जो वॉक करणु थोरी सुबुह जो पंध करणु गार्डन में थोरो घुमणु इहो बि सभु बाग में घुमणु इहो बि सभु ॾाढो सुठो आहे सिहत लाइ त इन करे शुरूआति में इहे आसन सहुला आहिनि जेके असां करे सघूं था उन्हनि में आहे कपालभाती या अनुलोम विलोम ताड़ आसन ऐं हल आसन गऊ मुख आसन इहे सभु सहुला आसन आहिनि इहो कोई बि करे सघंदा आहिनि ॿार बि इहे आसन करे सघंदा आहिनि छो त इहे हिन में वधीक महिनत कोन्हे त सहुला आहिनि ऐं थोरी वॾी उमिरि वारा माण्हू बि ई आसन आराम सां करे वठंदा आहिनि